नमस्कार सर मुझे अभी जो लेटेस्ट में स्कीम आई है ना गोवरमेंट की तरफ़ से लाड़ली बहना योजना की उसके बारे में डिटेल्स जानना था

कितनी उम्र वाली महिला कर सकती है इनको कितने से कितने उम्र वाले लोग कर सकते हैं इनकी इनकी शादी हो या केश ना हो पैकेजिंग

और इस में राशि कितनी मिलेगी

ना सर ठीक यही जानना था धन्यवाद क्या करना है